जय झूलेलाल हा मां मुर्ति ठाही आहे इहो मूंखे पंहिंजो गुण जे करे बचपन में मुंहिंजी टीचर मूंखे ॾिनो नंढियूं नंढियूं आट ऐंड क्राफ्ट जो पीरिअड थींदो हुओ उनमें नंढियूं नंढियूं मुर्तियूं कॾहिं नाग जी मुर्ति ठाही कलाकिर्ति ठाही ऐं शिव जी त उहा धीरे धीरे मुंहिंजे में गुण अचंदो वियो ऐं उहा प्रेरणा ठही वई हाणे मां पंहिंजे पुट सां गॾु इहे कलाक्रतियूं ठाहींदी आहियां लेकिन हा मूंखे काफ़ी कुझु चुनौतुनि जो सामनो न करिणो पवंदो आहे छोकी मुंहिंजे बचपन जो ई कमु हुओ बाक़ी धीरे धीरे सिखी करे लेकिन हा मुंहिंजे पुट मूंखे काफ़ी हाणे सेखारियो लेकिन जेको फाइन कमु थींदो आहे छोकी उहो आट ऐंड क्राफ्ट जो स्टूडेंट आहे उहो मुर्तियूं ठाहींदो रहंदो आहे त उनखे मां हैल्प कंदी रहंदी आहियां सहायता कंदी आहियां हुनजे कम में त मूंखे मुर्ति ठाहिण ॾाढो वणंदो आहे